हम पास में बैठे थे बस में मतलब जो कवर लगा था सीट यूट बहुत अच्छा था और खिड़की भी बहुत अच्छी थी उसमें से हवा बहुत अच्छा आ रही थी अब बस में मतलब गर्मी भी ज़्यादा नहीं लग रहा थी उसकी सीट और बस मतलब जिस तरह से जा रही थी बहुत अच्छी थी और बस मतलब चल रही थी तो मतलब हवा भी बहुत अच्छा आ रहा था पर्दे जो लगे थे बस खिड़की सीटों पर जो था बहुत अच्छा था बस चलाने वाला ड्राइवर मतलब बहुत अच्छे से मतलब ले जा रहा था ना तेज़ चल रहा था ना धीमा बहुत अच्छे से मतलब ले जा रहा था मुझे बहुत अच्छा लगा बस में बैठते हुए